سندائی ایک روایتی اور ثقافتی محفل ہے تو دلی کی ادبی اور تعلیمی حلقوں میں خاصی مقبول ہے یہ محفل عموماً جامعات ادبی انجمنوں تعلیمی اداروں کی تحت منعقد کی جی ہے سندائی کا مطلب ہے ایسی نشست جہاں منتخب اشعار اور نثر کی نثر یا ت تحقیقی کاموں کے سامعین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اس پر تنقییدی گفتگو ہو سکے اس کا مقصد صرف تخلیقی اظہار ہے بلکہ اصلاح و بہتری کا موقع بھی فراہم کرنا ہوتا ہے جہاں تک ایک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا سندائی کا ہفتہ وار اہتمام کیا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر اس ادارک یا انجمن پر منحصر ہوتا ہے جو زندائی کا اہمام کرتی ہے بعد آدمی تنظیموں یونیورسٹیز کی زان عادت کے شعبے خصوصً فارسی ارو یا ہندی کے شعبے ح ہفتہ باقعد زندائی منعقد کرتے ہیں ان میں طلبہ و اساتذہ اور شعر و ادب سے دلچسپی رکھنے والے افراد شرکت کرتے ہیں مثال کے طور پر جامعہ ملیہ اسلامیہ اور نے دلی اور دلی یونیورسٹیز میں بعد اس اساتدہ اپنے طلبہ کے ساتھ ہفتہ وار یا دو ہفتے میں ایک بار سندائی کا اہتمام کرتے ہیں جبکہ بعض دیگر جگہوں پر مہینے میں ایک بار یا کئی خاص موقع پر ایک یہ نشست ہوتی ہے ا اگر کوئی طالب علم یا ادب دوست اس میں شرکت کرنا چاہے تو متعلقہ ادارے یا تنظیم میں معلومات حاصل کرنے کی شرکت کر سکتا ہے